हैल्लो

बाजू कीसभ गढ़ाबयके अइ केना की करयके यए अच्छा

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ नीक डिजाइनमे सभगहना अहाँके गढ़ि देब लेकिन अहाँ जेना हार छै या अङ्गूठी छै अहाँ केना कतेक भरि आब भरि तऽ नहि चलैत छै आब ग्राम चलैत छै तऽ अहाँ कतेक ग्रामके लेबै केना लेबै से हमरा कहि देब पायल भेल कए भरिके पायल लेबै से हमरा बताएब तखन अहाँकेँ ओहि हिसाबसँ हम कहब बढ़िआँ डिजाइन बताउ आबि कऽ डिजाइन देखियौ सिमरीमे दोकान छै अपनेक अइयौ किताब देखायब अहाँकेँ डिजाइन बतायब किताबसँ ओहिमे अहाँकेँ जे पसन्द पड़त ओहि मुताबिक अहाँ देखि कऽ कतेक अहाँ लेब केना की लेब से हमरा बताउ गढ़ि तहन हम गढ़ि देब बढ़िआँसँ

जहन रेट रेट लगेबै ठीक ठाक लगेबै अहाँ अबियौ अहाँ डिजाइन पसन्द करियौ अहाँके डिजाइन पसन्द हैत कतेक अहाँ औँठी लेबै बारह आना लेबै कि एक भरि लेबै कि दू भरि के लेबै हार भेलै हार सात भरिके लेबै कि दस भरिके लेबै कि कतेक भरिके लेबै अहाँ से बताउ पायल भेल पायल तऽ अहाँकेँ चारि हजारसँ चारि भरिसँ कमके पायल मामूली होइत छै ओहिसँ कममे अहाँकेँ नहि हैत ताहि हिसाबसँ अहाँ हमरा देखिके बताउ आयब दोकानपर आउ अपने कष्ट करियौ अपने दोकानपर अबियौ तहन अहाँ डिजाइन पसन्द करियौ ताहि मोताबिक अहाँकेँ हम बतायब रेट हँ नहि ठीक छै ठीक छै ठीक छै अपनेके अबियौ दोकानपर पसन्द करियौ ताहि मुताबिक अहाँ लियौ जे हमरो दोकानके आगाँ बिक्री हैत ग्राहक आयत अहाँकेँ देखलासँ अहाँ तऽ एक दूटा लऽ कऽ जेबै तऽ ओहिसँ आओर कियो देखथिन तऽ हुनको नीक लगतनि तऽ ओहो हमरा दोकानपर एथिन जे रेट छै ओहिमे अहाँकेँ दस परसेंट हम छूट देब एनाही होइत छै खरीदारी लोग करैत छै तऽ एनाही करैत छै दोकानदारो आगाँ बढ़ल जे खरीदलक ओकरो एनाही होइत छै लेना ठीक छै अबियौ अपनेसभ